की कहि एकटा जे छै से बेडशीट लेलियै चादरि ओ जे छै से अहाँकऽ हमरा पोलिस्टर पकड़ा गेल पोलिस्टर पकड़ा गेल ओ जे छै से अहाँके चारि सए मे देलकै तऽ ओ तऽ देलकै तऽ महऽगे हम बुझलियै नहि कपड़ा चिन्हलीऐ नहि ओकरा जे छै से फेर अहाँकेँ घरमे जे सबकेँ देखेलियै तऽ घरोमे सब कहलकै जे नहि ई तऽ पोलिस्टर छै एकरा जे छै से हटबु ई किया अहाँ जे छै से लए लेलियै आ फेर ओकरा घुरबिऔ लए गेलियै तऽ ओ कहलकै नहि आब जे छै से अहाँके नहि घुराएब आब अहाँकेँ लए पड़त आ ओकरा हम जे छै से मानु लए तऽ लेलियै तऽ राखने तऽ छै नहि घूरेलकै तऽ ओकरा जहन हम चौकी पर बिछेलियै तऽ ओ जे छै बुझु एतेक गरम लागैत छै आ शरीरमे नोचनी उठि जाइत छै ओकरा बैसलासँ बुझु एहन की कही आब तऽ हम फँसि गेलीये लेकिन फँसलाके बाद ओकरा कहुना निकलनाइ छै आब घरमे तऽ बुझियौ जे जे बैसै छै सब जे छै से हमरा बाजैए लेकिन बाजब बाजब तऽ सुनऽ पड़तै किआकि गलती तऽ हम केलिऐ पोलिस्टर उठा लेलियै आ नहि रङ्गो कलर जे छै से ओहन रहितै तऽ मने सबके खुश कए लेतियै रङ्गो कलर जे छै से ओहन नहि छै एहन रङ्ग कलर छै जे बुझियौ बाल बच्चाकेँ घर छै जे एकबेर पैर राखिते तऽ ओ जे छै मैल भए जेतै लेकिन आब करबै की कहूना क तऽ ओकरा फाड़नाइ छै कहूना कऽ राखनाइ छै कहियो तऽ बिछा देलियै मगर जे भी घर जाइए बइसैए सबके नोचऽ लागै छै गर्मी लागै छै सब जे छै दूटा कऽ बात कहैया हमहु जे छै से जकरासँ लेलहुँ तकरा दशटा बात कहै छियै लेकिन ओकरासँ तऽ कोनो फायदा छै नहि तैयो बुझू आधा जे छै से समय तऽ बीत जेतै लेकिन तैयो ओकरा नबकेमे जे छै से कतहुँ भसिया देबै पोलिस्टर छै ने कोनो अथीये नहि छै किछु ओहिमे सुझावे नहि छै आखिर की सुझाव करियै सबके बात सुनै छी रङ्गो कलर नहि निक यऽ सब जे छै से हमरे हरदम बाजैत रहैए की उठा लए ला पैसाके पानिमे दए देला लेकिन करबै की ओ लेलाके बाद तऽ पछताबै छी तैयो सब बैस कऽ कोनो समय पर जे छै गर्मियोमे बितबैत रहैत छी